डांसा खातीर म्हणटा ती डांस सगळीच करता पूण कोणाचें लग्न आसता बड्डे आसता आनी किदें आसता ती सोगळी डांस एक आपल्याक जेवण करता आसता आनी सुद्दां थोडी डांस करतात आनी आपल्याक जे आवडटा तेन्नाय डांस करता मागीर टायमपास डांस करता आनी कितें कोणाचें लग्ना आनी किदें खंय खंय वताना ड डांस करता पण तें डांस नासता न्ही जे कोण खरो मनान करता आनी कोण खरें खरो ताका शिकयता तो डांसर म्हणपाचो आनीक ताका बरे भशेन शिकोवन मुखार तूं बरो करता डांस अशें म्हणून ताका एक हौस दिता पय तो डांसर बनता